धांवपाक खूब इम्पोर्टंट आसा आमच्या जिवाक धांवप म्हणजे फीट एकदम उरता मनीस धांवपााक म्हणजे कोणूय धावंक शकता पयलीं तर म्हणल्यार आमी ल्हान भुरगीं आसताना धांवतालीं मागीर व्हडलीं जालीं मागीर खेळटाना धांवता पडटा पूण तशें काय ना धांवप एक खूब बरी गजाल धांवपाचें तरणेल्यांनीं धांवपाचें बी बरें लायक तेंकां ती सेहत बरी उरता पयलीं म्हटल्यार तांकां आमकां खूब बॅनिफिट्स आसात धांवपाचे धांवपाक आमकां खूब आवडटा भुरग्यांक चडशे क्रिकेटांत बी पयल्यार चड धांवतात तेंची बॉडी फीट उरता कसरत बी केल्यार आमकां बरें दिसता धांवपाक आमकां जशें की म्हटल्यार आमकां बॅनिफिट्स मेळटात आमचें इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग जाता आमचें ब्रिथींग आमचें स्वास सुद्दां बरें जाता आमी फ्रेश उरतात धांवताना ब्लड प्रेशर आमचें हें जाता वयर सकयल हें जायना मागीर आमचे मेन थींग आमचें वेट कमी जाता धांवलें की कोण आतां सपोझ मोठो मनीस आसा जाल्यार ताका धांवपाचें खूब गरजेचें आसा वेट कमी करपाक तो सद्दां एक दोन रावंड मारूंक शकता एकदां पयलीं तो चलपाक शकता आनी मागीर दोन स्लॉली रावंड मारूंक शकता समज तेका त्रास जाता जाल्यार आनी दुसरे दिसा मागीर तेका कंटिन्यूस केल्यार बरें जातलें धांवपाक खूब एनर्जी लागता आनी स्टॅमिना सुद्दां वाडटा सद्दां सपोझ धांवलीं आमी सपोझ सद्दां कन्सिस्टंटली हें सपोझ करीत रावलीं आमची एक्सीर्साय्ज आमची एक्टिविटीज धांवपाचे बी जाल्यार आमची सेहत खूब बरी उरतली भलायकी सुदी सुद्दां बरी उरतली आमी हें सगळें करताना सुद्दां आमी आमचे सेहताचे खूब कॅयर घेवपाक जाय सद्दां भुरग्यांनी एक्सिर्सायज करपाक जाय प्राणायम बी करपाक जाय आनी धांवलीं की दिसता म्हाका चड बरें जातलें सो धांवतना तरणाटीं सुद्दां धांवली कीं बरें जाता तांचें आरोग्य सुद्दां बरें उरतलें